हा मां हिकु दफ़ो गुगल मेप जो इस्तेमालु कयो आहे जीअं त मूंखे हिकु एड्रेस न पई मिले मां जिते वियो हुअमि छाकाणि मूंखे हुन जॻहि जी वधीक ॼाण न हुई त मां गुगल ते हुन एड्रेस जो ॼाण अ आ ना एड्रेस जो नालो विधो त मूंखे गुगल एड्रेस ॿुधाई हुई बरोबरु ऐं मां बरोबरु पहुतमि पोइ हुन जॻहि ते मां गुगल जो इस्तेमालु कयो की छाकाणि मां हुनते मां त पहिरियों एड्रेस ॻोल्हियां पियो पंहिंजे पाण मूंखे एड्रेस मां हिते ॻोल्हियमि हुते ॻोल्हियमि कलाकु इअं ई अजायो वियो ऐं पोइ मां पोइ मूंखे या यादि आयो की गुगल मेप बि आहे हुते मां एड्रेस विधो मूंखे डाएरेक्शन ॾेखारणु लॻो ऐं मां अ हुनजे मुताबिक़ु हलण हल हल हलंदो वियो ऐं मूंखे वीह पंजवीह मिंट हलण खां पोइ हू प्रोपर एड्रेस मिली वई ऐं ख़ाली हिनमें हिकु हीउ छा आहे हीउ हीउ असांखे हाईवे जो अ वे खां डाएरेक्शन ॿुधाईंदो आहे हीउ हिनखे ख़ाली अंदरि अंदरि जा शॉटकट न ख़बरु आहिनि हू हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे की असांखे हीउ सेफ रस्ते खां कोठे वेंदो आहे ॾेखा भले वीह पंज मिंट लॻंदा आहिनि पर असांखे हीउ सेफ रस्ते खां डाएरेक्शन सेफ रस्ते जो डाएरेक्शन ॾेखारींदो आहे